पावसाच्या दिसांनी पावस पडटा तेन्ना घडघड मारता तेन्ना लायट लायट्स वयता तेन्ना चडश्यो त्यो रातच्यो वयता आनी मागीर आमची न्हीद पिड्ड्यार जाता जळारी चावता आणी तेजे खातीर दुसरे दिसा उठपाक त्रास जाता गरमी जाता आनी चडश्यो आतां ज्यो लायटीच्यो प्रोब्लम्स आसात म्हणजे वायऱ्यो कट करता तेन्ना आतां त्यो चडश्यो आयतारच्यो आयतारच्यो करता सो ते खातीर मागीर जेवण रांदपाक मागीर मिक्सर लावपाक त्रास जाता आनी मागीर आमची खावपाची गैरसोय जाता गरमे दिसांनी लायट परत परत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उडयत आसता म्हुणू गरमेच्या दिसांनी आनी खूब गरमी जाता आनी मागीर ल्हान ल्हान भुरग्यांक गांमोळे येता चिकन पॉक्स जाता जोर जोर येता आणी म्हणचे खूब त्रास जाता